हैलो भईया मूंखे कार जी सर्विसिंग कराइणी आहे तव्हां वटां मां वटि उहा आहे इहा ग्रैंड आई टेन आहे स्पोर्ट में न पेट्रोल गाॾी आहे इहा हा आहे तकरीबन अठ अठ साल दो हज़ार सोलह वोलह जो मॉडल आहे मुंहिंजे पास चौदह पंद्रहं पंद्रहं पंद्रहं जो मॉडल अॻो पोइ हूंदो चौदह हा हा हा हा हा दो हज़ार चौदह जो इहा चौ दो हज़ार चौदह जो मॉडल आहे हा हा न डीजल बि ईंदी हुन महिल बि लेकिन मां वटि हिन महिल पहिरों डीजल हुई त उहा मां विकिणे छॾी हाणे वरी इहा ॿीं सेकेंडहैंड वती आहे सम्झो आहे उहो ई मॉडल इहो पेट्रोल में आहे

सर्विस जे रूप में सर्विस थींदी आहे बाक़ी कोई दिक़त आहे कोन्हे गाॾी में हा रुटीन जीअं रुटीन जेकी चर्च थींदी आहे हा हा हा हा ऑयल चेंज आहे हा थोरी साफ़ु सफ़ाई थी वई हा खोली हा हा हा हा हा न न एसी कूलिंग करे थी पई मां ईंदो आहियां गाॾी में न

न न उन में कोई दिक़त कोन्हे की फ़िलहालु उन में कोई कम न कराइणो आहे जेकी आहे हा

पोइ करे छॾिजोसि खणी ॿियो छा एसी जी सर्विसि करे कंदो न या

हा त ठीकु आहे

अच्छा

हा हा अच्छा यारहं यारहं साल पुराणी गाॾी आहे इहा हा हा ठीकु आहे करे छॾिजोसि जॾहिं अचे ई थी पई सर्विसिंग लाइ अचे थी वरी ॿीहर मोकिलियूं कयूं साथ में अची वेंदी हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा इहा त रुटीन में आहिनि ई आहिनि थोरी साफ़ु सफ़ाई पालिश वालिश कराए छॾिजोसि या हा हा ठीकु ठीकु ठीकु

हा हा ठीकु ठीकु आहे इहा थोरी घणी हल्की आहे पोइ अगरि तव्हांजे हथ सां थी वञे त ठीकु आहे टाइम न आहे लॻाइणो हुन में मूंखे त त सर्विसिंग कराए शाम ताईं मूंखे गाॾी खपे बि न हा अॼ ई अॼ ई अॼ ई खपे

हा हा हा हा न तव्हां मोकिलियो माण्हू मोकिलियो न हा माण्हू मोकिलियो मुंहिंजो मुंशी पुलिया ते अथव सेक्टर तेरहं में हा हा हा ठीकु आहे ठीकु ओके हा हा ठीकु आहे उहो टाइम थी वियो तव्हांजो हलो